दस्त के लिए सब से प्रभावी घरेलू उपचार केले घी जायफ़ल और इलाईची के मिश्रण से जैसे कि केले का छिलका हटा कर केले को मसलते हुए लसदार मिश्रण बना ले फिर इस मिश्रण में आधा चम्मच घी मिलाए इस मिश्रण को जायफ़ल और इलाईची पाउडर के साथ मिला कर दिन में दो वार सेवन करना चाहिए इससे आपके दस्त पूरी तरीक़े से ख़त्म हो जाएंगे दही और घी के साथ चावल थोड़े से चावल को गर्म दही और घी के साथ मिलाएं यहाँ घरेलू उपाय आपको दस्त से राहत दिलाने मे मदद करेगा दही को अदरक और पानी के साथ सेवन करे दही और पानी को बराबर मात्रा मे मिलाए और इसमें थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ अदरक मिलाएं दस्त के प्रभाव को कम करने के लिए इस घरेलू उपाय को दिन मे दो बार पिएं अदरक चीनी और गर्म पानी दस्त को रोक सकते हैं जैसे कि एक कप मे एक बाद चम्मच कस पीसा हुआ अदरक लें इसमें चीनी के साथ गर्म पानी डाले डायरिया और दस्त के इलाज के लिए इस मिश्रण को पिएं एक कटोरी मे थोड़ा सा घी लें इसमें थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ अदरक जायफ़ल पाउडर और प्रकृतिक शक्कर डाले फिर इसको अच्छी तरह मिलाएं और इस मिश्रण को दिन मे दो या तीन बार सेवन करें सौंफ और अदरक के चूर्ण से दस्त से राहत पाने के लिए दिन मे एक या दो बार चूर्ण को आसानी से चवा सकते हैं एक कप कड़क काली चाय दस्त को रोकने में मदद करेगी इसमें नीबू का रस और थोड़ी सी ताज़ी कुटी इलाईची या जायफ़ल मिलाएं जब भी आप को दस्त हो तो इस मिश्रण का सेवन करें